नमस्ते हाँ जी आप सिंघ ढाबा से बोल रही हैं ऐसा है ना हम लोग पाँच लोग हैं और हम लोग शुद्ध शाकाहारी खाने वाले हैं तो क्या आप क्या खाने में जैसे क्या क्या चीज़े आप बनाती हैं जो कि हम लोग खा सकें क्या पनीर आपके यहाँ मिल जाएगा अच्छा ताज़ा मिल जाएगा और ज़ीरा राइस चावल वह फ़्राइ दाल अच्छा और जैसे सब्ज़ी में केवल पनीर की सब्ज़ी या और भी कोई चीज़ें मिल जाएगी सब्ज़ी बढ़िया अच्छा और अच्छा अच्छा और दही उही अच्छा और जैसे इडली डोसा इडली डोसा भी मिल जाता है

अच्छा हाँ और रोटी मिल जाएगी कि नहीं रोटी हाँ तो पूरे अच्छे से रोटी में घी लगी हुई रोटी हम लोग खाते हैं हम लोग पाँच लोग हैं कुछ लोग वह छोला भटूरा खाएँगे कुछ लोग दाल चावल पनीर की सब्ज़ी खाएँगे

तो कैसे प्लेट कैसे देती हैं कैसे प्लेट पड़ता है पूरा खाना चावल दाल वाला पूरा प्लेट कैसे पड़ेगा आपको अच्छा पाँच लोग बड़ा महंगा बता रही हैं हम लोग पाँच लोग हैं खाने वाले थोड़ा कम कर दीजिए महंगाई है लेकिन हम लोग पाँच लोग खाएँगे तो कुछ तो कम होना चाहिए ना अच्छा अच्छा और रायता वयता पापड़ उपड़ वो भी मिल जाएगा अच्छा हम लोग फिर कॉफ़ी भी लेते हैं अच्छा यानी सब चीज़ आप बनाती हैं स्वयं हाँ तो हम लोगों को पाँच पाँच लोगों को वही ज़ीरा राइस चावल फ़्राइ दाल और पनीर की सब्ज़ी एक और पनीर कोफ़्ता और एक मिक्स्ड भेज सब्जी पापड़ सलाद रायता और एक कोई अच्छी सी रसभरी मिठाई भी रख दीजिएगा हाँ तो वह और दही ठीक ठीक दही पापड़ भी हम लोगों को कर दीजिएगा ठीक है तब ठीक है तब हम लोग पैसा भी पेमेंट कर देंगे आप मतलब हम लोगों को बना दीजिए तब ठीक नमस्ते